हाँ तो तुम अच्छे से प्रेक्टिस नहीं करते हो तुम जब देखो तो घर ही चले जाते हो अच्छे से प्रेक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा आगे रोज़ ही तुम्हारा काम ही तो रहता है अच्छे से खेलोगे देखो ऐसे कैसे काम चलने पाएगा आगे थोड़ी बन पाओगे घर ही जाओगे टाइमिंग होता है कुछ टाइमिंग से प्रेक्टिस करना भी ज़रूरी होता है ना ख़ुद ही देख लो कभी क्या अरे तो कहाँ कोई हम ही से बात करोगे तुम कहाँ क्यों हम ही सिखाते है कोई और सिखाता है तुम को अभी के लिए देख रहें तुम प्रेक्टिस सही से मैच नहीं कर पा रहे हो ये साफ़ दिखने से ही वो लग रहा है तुम्हारा ना तो तुम फिल्डिंग कर पाते हो छोड़ देते हो अरे देख तो रहे हैं हम जैसे ऐसे प्रेक्टिस करोगे तो कैसे चलेगा देखो और भी खिलाड़ियों को देखो कितना अच्छा प्रेक्टिस करते हैं वो लोग तभी ना आगे बढ़ पाए हैं हाँ तो ऐसे ही देखो जैसे विराट कोहली को देख लो कितना अच्छा से तुम ज़्यादा से ज़्यादा ना अगर घर पर भी जाया करो ना तो क्रिकेट के प्रेक्टिस वाला वीडियो भी देखा करो हाँ तो वही सब देखोगे तो वही सब काम देगा अब घर जा के इधर उधर करोगे फ़ालतू वाला काम फ़ोन चलाओगे को कोई मतलब है उसका कब की प्रेक्टिस है तुम्हारी इससे तुम्हीं को घाटा होगा आगे कुछ कर नहीं पाओगे हमें फीस देना फ़ालतू तुम्हारा पैसा यहाँ पर और हाँ तो ठीक से यदि करोगे तभी ना आगे अच्छे से कहें तो देखो देखते हैं अच्छे से कैच पकड़ना सीखो बैटिंग करने के लिए हमेशा शॉट खरने की खेलने की कोशिश करो हर परिस्थिति में खेलना ज़रूरी होता है ना जैसे विकट जहाँ पर लेग करने का रोकने का ज़रूरत वहाँ पर बॉल रोको नहीं तो अच्छे से शॉट खेलो और जैसे हाँ अच्छे से नहीं करते कहीं सेलेक्शन भी नहीं होगा घर का ही क्रिकेट खेलते रह जाओगे तब हाँ तो इसे ऐसे ही खेलोगे इधर उधर घर जब मन करेगा तब चले जाओगे जब मन करेगा तब आओगे कहाँ सेलेक्शन हो पाएगा हाँ तो टाइम से आओगे एकाध महीना प्रेक्टिस करोगे जब देखा जाएगा अच्छा प्रेक्टिस है तब तो सेलेक्शन करेगा कोई टीम कल तुम पाँच बजे चले जाना सुबह मतलब पहले तुम आ कर पूरी बाउंड्री का राउंड लगाना दो तीन ठो बार है ना सब आएंगे बट तुम ही लेट करते हो सब तो टाइम पर ही आते हैं हाँ बस सब से ज़्यादा तुम्हारा ही दिक्कत रहता है घर भाग जाते हो जब मन करे तब चले जाते हो हम कुछ बोलते नहीं तुम को तो हाँ तो जो है ना अच्छे से प्रेक्टिस करोगे देखो तभी कुछ आगे हो पाएगा ना नहीं तो जो तुम्हारा फीस भी देना बेकार है मेरे को चलो ठीक है अच्छा मानो कल से टाइम से आ जाना पाँच बजे